रॉयल एनफील्ड हमर पसन्दीदा बाइक छी इएह हमर ड्रीम बाइक भी छी आ मतलब हमरा तऽ जते भी बाइक मे यात्रा करलहुॅं यऽ सब आरामदेय ही लागल हँ कोनो मे मतलब दिक्कत नहि भेल हँ